ریاست ہیلتھ کیئر فراڈ اور رشوت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے جیسے مفت یا کم قیمت صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات فراہم کرنا ادارے مفت یا کم قیمت صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات فراہم کر کے افراد کو خود بھرپور علاج کے مواقع دیتا ہے جوکہ رشوت کی ضرورت کو کم کرتا ہے اور ڈائریکٹریٹ آف پبلک ہیلتھ کی طرف سے نوڈل ایجنسی کا تشکیل ایک مرکزی ادارہ نوڈل ایجنسی جوکہ ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ کے ذریعہ کارروائی کرتا ہے رشوت اور فراڈ کے مختلف پہلوؤں کی پہچان کرنے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے میں مداں مدد فراہم کر سکتا ہے نجی ڈاکٹروں کی حکمت کی درجہ بندی نجی ڈاکٹروں کو دولت کی حکا حکامیت کی تشکیل دیکھنا اور ان کی رجسٹریشن کرنا ایک اہم قدم ہے یہ ان کی ماہرانہ حیثیت کی پہچان ممکن بناتا ہے اور رشوت اور فراڈ کے ذریعہ کی کمی کرتا ہے حکومتی تنظیمات کی مضبوطی حکومت کے زیر اہتمام تنظیمات کو مضبوط بنانا اور موثر کرنا رشوت اور فراڈ کے خلاف کاروائی میں مدد فراہم کرتا ہے یہ اقدامات مل کر ریاست ہیلتھ کیئر میں فراڈ اور رشوت کے مسائل کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں اور عوام کو بہترین صحت کی دیکھ بھال کی سہولت فراہم کرنے میں مدد دیتی ہے